ہیلو جی میں کاشف بول رہا ہوں آپ کے ایجنسی سے میں نے گاڑی بک کی تھی تو ہم لوگ سب دوست مل کر نیپال گیے تھے گھومنے کے لیے تو اللہ کا کرم ہے کی ہم لوگ صحیح سلامت پہنچ گیے اور آپ کا ڈرائیور بول رہا ہے کی فونپے چاہیے لیکن میرے پاس کیش ہے کیا آپ اس کی سہولت دے سکتے ہیں اچھا تو نقد دے نقد دے دیں گے پیمنٹ اور اس کے بعد اور اس کے بعد ٹھیک ہے آپ اپنے ڈرائیور کو کہہ دیجیے کہ نقد لے لیں ٹھیک ہے تھینک یو